हांव चड करून पेन्सील यूज करतां आनी ड्रॉइंगाक चड करून पेन्सिलीच यूज करता पूण म्हजें फेवरेट ब्रेंड आसा अपसरा पेन्सील आनी स्टेशनरी वा आनी कितेंय कलर्स कितेंय आसता तें खूब म्हारग आसना तें आमकां खुबूच सस्त्यान मेळटा आमी लो लो ब्रँड्साचे पेन्सील घेवन खूब व्हडले व्हडले आनी खूब आच्चर्य चित्र काडूंक शकता आमकां खूब एक्सपेन्सीव एक्सपेन्सीव वस्तू घेवपाचे कांयच गरज ना ड्रॉइंग म्हणल्यार एक कला ती कला आमी आमच्या आतीन आसा ना ब्रँडांत आसा ना खुंयचेंय पयश्यान आसा